دہلی میں ٹرانسپوٹیشن كے روایتی طریقے كئی ایک ہیں جیسے ركشہ بسیں ٹرینیں یعنی میٹرو ٹرینیں ٹیكسیاں آٹوز ای ركشہ وغیرہ یہ وقت كے ساتھ ساتھ تیار ہوئے ہیں ركشہ یہ اںگریزوں كے ذریعے متعارف كرائے گئے اور نقل و حمل كا ایک مقبول ذریعہ ابھی بھی بنے ہوئے ہیں ركشے خاص طور پر مختصر فاصلے كے لیے اسی طریقے سے ٹانگا بھی پہلے زمانے میں چلتا تھا جو كہ جس كا اب اتنا رواج نہیں رہا یہ گھوڑے سے كھینچی جانے والی گاڑیاں ہوا كرتی تھیں اب یہ زیادہ تر سیاحتی مقاصد یا خصوصی تقریبات كے لیے استعمال ہوتے ہیں اسی طریقے سے بسیں دہلی ٹرانسپورٹ كارپوریشن یعنی ڈی ٹی سی كی بسیں جو ہیں یہ انیس سو اڑتالیس سے عوامی نقل و حمل كی ریڑھ كی ہڈی كی حیثیت ركھتی ہیں جو شہر كے مختلف حصوں كو جوڑتی ہیں ٹرینیں جو ہیں یہ ہندوستانی ریل وے كا نیٹ ورک دہلی كو پڑوسی شہروں اور ریاستوں سے جوڑتا ہے خاص كر دہلی میٹرو جب دو ہزار دو میں آیا تو اس نے شہری نقل و حمل میں انقلاب برپا كر دیا اسی طرح ٹیكسیاں اور جو كیبس چلتے ہیں اولا اوبر وغیرہ جیسی سواریاں سواری سے چلنے والے ایپس كے عروج كے ساتھ جو ہیں یہ ٹیكسیاں بھی بہت سے لوگوں كے لیے آسان آپشن اب بن گئی ہے آٹوز ہیں آٹو ركشے خاص كر مختصر فاصلے كے سفر كے لیے ایک اہم حیثیت ركھتے ہیں اب بہت سے لوگ ماحولیاتی وجوہات كی بنا پر سی این جی یعنی كمپرسڈ نیچرل گیس كی بھی طرف رخ كرتے ہیں ای ركشہ ہیں الیكٹرک ركشے جو ہے یہ ایک ماحول دوست متبادل كے طور پر ابھرے ہوئے ہیں جو حالیہ برسوں میں مقبولیت حاصل كر رہے ہیں كافی زیادہ میٹرو كی بات ہم كر ہی چكے ہیں جو ساڑھے تین سو سے بھی زیادہ كم از كم ساڑھے تین سو بھی سے زیادہ اسٹیشنوں پر پھیلا ہوا ہے اور یہ پورے دہلی كو آپس میں ایک طریقے سے جوڑ رہا ہے جو ایک مؤثر جو كہ ایک مؤثر اور قابلِ بھروسہ كنكٹیوٹی پیش كرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ٹرانسپوٹیشن كے لیے ہیں اور جو موجودہ رجحانات ہیں وہ لوگوں كے الیكٹرک ویكل كو اپنانے كی طرف ہیں اسی طرح رائیڈ ہیلنگ ایپیس كا بڑھتا ہوا استعمال جو ہے یہ بھی موجودہ رجحان ہیں اور دہلی میٹرو نیٹ ورک كی توسیع یہ بھی ایک اہم حصہ ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں